जिबा एप्रिल नैरोजा गु नैजिद' मे नैरोजा जिब्रै बा जुन नैरोजा जिस्नि नैजिद' फेब्रुवारि नैरोजा जिबा द' जुलाइ नैरोजा जिथाम